जी हरे राम हा हा हा हा भेण ॿुधायो ॿुधायो मां तव्हांजी कीअं मदद करे सघां थो हा हा हा हा हा अच्छा ॻाढ़े जी बिल्कुलु मैडम पहिरीं ॻाल्हि त मां उअई तव्हांखे वाधायूं ॾेई छॾिया त तव्हां ॾाढी सुठी कार चुंढी अथव हाणे मां हिन कार जे बारे में जंहिं करे तव्हांखे ॿुधाया त ॾिसो हाणे सभिनी खां पहिरीं हिन कार जो जेको सभिनी खां पहिरीं यू एस बी आहे उहो आहे हिनजी सेफ़्टी हिन में एतिरी सेफ़्टी मै मैडम हीअं आहे हिकिड़ो त हिन में ए बी एस आहे ए बी एस छा थींदो आहे मैडम जी समुझो तव्हां ॾिठो हूंदो त जीअं हिते पाणी आहे ऐं पाणी में काई बि गाॾी जीअं ब्रेक हणे थी त उहो गाॾी सिरकी वेंदी आहे उहो इनकरे सिरकंदी आहे छोजो जेको ब्रेक हणिबी आहे न उहो पुठनि पहियनि में ब्रेक लॻंदी आहे त हुन हिसाब सां गाॾी तिरकी पवंदी आहे हिन में ए बी एस आहे ए बी एस में छा थींदो आहे त हिन में जॾहिं तव्हां ब्रेक खणंदा आहियो त रुॻो हिन पुठिया वारे टायर में चईनी टायरनि में ब्रेक लॻंदी आहे जंहिं सां छा थींदो आहे गाॾी तिरकंदी कोने पहिरीं ॻाल्हि ॿीं ॻाल्हि मैडम हिन में ॿियों छाहे त माण्हू तव्हां ॿुधो हूंदो हर गाॾीअ में छह छह एर बैग हूंदा आहिनि ठीकु आहे न हिन गाॾी में अठ एर बैग आहिनि भॻवानु मैम इहो जेको न न इहो जेको जिता असां बेल्ट खीचंदा आहियूं न हुते बि एयर बैग लॻियल आहे जीअं समुझो माण्हू जीअं साम्हूं अॻियां पुठिया अगरि टकर थींदी आहे त भई अॻियां पुठियां त सेफ्टी मिली वेई भई सुभाणे असां हलूं था ऐं कोई विच में अची करे असांखे गाॾी टकर हणे पोइ माण्हू जेको भित आहे जेका सीधे हथ ते उबते जे पासे जेका बेल्ट वारो एरिया थींदो न उहो माण्हू जे मथे मे लॻी वञे त माण्हू हुते ख़तमु थी वञे न बिन लिहास आहे हिन कंपनी हिन गाॾी में साइड में बि एर बैग ॾिना आहिनि

हा ॿीं बि मां बीहो मां तव्हांखे बिल्कुलु आहे मैडम हिन में ॿियों छाहे ऑटोमेटिक इंडिकेटर आहे हाणे जीअं तव्हांखे त ख़बर आहे हिंदुस्तान में माण्हू हेतिरो इंडिकेटर त ॾींदा कोन्हनि वरी ॾींदा आहिनि त ॿिए पासे सिबत सीधे हथु पासे ॾींदा आहिनि त मुड़ी वेंदा आहिनि उबते हथु पासो उबते हथु पासे में मुड़ी वेंदा आहिनि सीधे हथु पासे कंपनी छा कयो आहे हिन में हिकिड़ो ऑटोमेटिक इंडिकेटर जो ऑप्शन ॾिनो अथव तव्हां जीअं पंहिंजो स्टेयरिंग थोरो बि सीधे हथु पासे घुमाईंदा त सीधे हथु पासे जो इंडिकेटर पंहिंजो पाण ई बरी वेंदो त उबते मैडम गाॾी त हलाईंदा त स्टेरिंग त घुमाईंदा न न न न तव्हां समुझो नथा तव्हां न हा उअई त मां चवां थो जीअं हाणे समुझो माण्हू बटण दबाइण विसरी वियो हुनजो जेको लीवर आहे हुनखे हेठि मथे करणु विसरी वियो हा मैडम तव्हां समुझदार आयो बाक़ी समुझदार थोरी आहिनि इहो बि त ॾिसो

हा हा मैडम इहा गाॾी आहे लॻी करे पंजाह हज़ार हा छो जो हा छो जो पंजाह हज़ार त फिक्स आहे लॻी करे मां हिन खे चयो छो जो जेको तव्हां मॉडल सिलेक्ट कंदा न त या त सत लख जी पवंदी सत लख पंजाह हज़ार या नव लख पंजाह हज़ार या ॿारहां लख पंजाह हज़ार त पंजाह हज़ार त फिक्स आहिनि बाक़ी लॻी करे त मैडम बुक करे छॾिया त मतिलब रेपिंग करे खणी वेंदा या हलाए करे वेंदा अच्छा मतलबु तयार करे रखां मतलबु इहो आहे त हुनखे साफ़ु बिल्कुलु चमकाए रखां अच्छा बुक मां हींअर ई थो कया मैडम हा हा रुॻो रुपयो मूंखे पेटीएम कयो मां बुकिंग थो कया हा न जय झूलेलाल